आं जाग्रा आदार बानायजेननाया आङो साहाखौ लोंनो लुगैनानै फुदुंग्रोदों गाइखेरनि साहा मोजां साहा रं होनानै बिनिफ्राय आङो लाफा ओंख्रि संगोरदों आं जानो मोजां मोनो मैद्रु मैलाफोरखौ बिनिफ्राय आं अनला ओंख्रि संनो सोलोंदों गोथाव मोननानै मालाय संनायखौ गोथाव मोननानै बिनिफ्राय आङो हारसिं हारसिं आलु फाजा माबा फाजाफोरखौ जानो मोजां मोनो आं संनानै जादों आं मालाय संनाय गोथाव मोनानै हारसिं संनानै जादों बांसिन आं लाफा मैद्रु थुनथिनि मैद्रुखौ गोथाव मोननानै बांसिन संनानै जायो जाग्रा आदारफोरखौ आं संनानै जानो मोनबा मोजां मोनो मालाय संनायनिफ्राय आं आं संनायखौ साबसिन मोनो जानो बिदिनो दावदैफोरखौ रुनानै जानो मोजां मोनो आरो आलुफोरखौ रुनानै सिफ्लेनानै जानो मोजां मोनो आं नार्जि ओंख्रिखौबो जानो मोजां मोनो मोजां मोननानै आं संनानै जायो जाजेनथारनाय मावजेथारनाइया आं गाइखेर साहाखौ फुदुंनानै लोंजेनदों आरो आलु फाजाखौ एवनानै जाग्रोदों लाफा मैद्रु बिदिनो आं आं गोथाव मोननाय आदारफोरखौ सङै सङै जायो आलु लाब्रा कफि लाव आलु लाब्रा बेफोरखौ आं जानो मोजां मोननानै संनानै जायो आं जाग्रा आदारफोरखौ हारसिङैनो संनानै जानो बिराथ मोजां मोनो गोथाव मोनो आं संनायखौ मालाय संनायखौ जानो सुखवाबाबो आं संनाय आदारखौ साबसिन गोथाव मोनो नाफाम बाथोन बेखौबो आं गोथाव मोनो दुन्दियाजों आं अनला ओंख्रिखौ साबसिन मोनबावो जोंनि बर'नि ओंख्रि हिसाबै बिदिनों आं गोथाव मोननानै संनानै जायो आं जाग्रा आदारफोरखौ